हैलो साढ़े म्हल्लै अग्ग लग्गी दी तुस कोलै तगर आवा दे इयै दौ घैंटे घाह् च लग्गी ऐ मुंजी पूरा पूरा कोलै तगर आना तुसें ठीक ऐ